खंयचेय किडें साप चाबपाक नजो म्हुणून पयली योग्य जतनाय घेवपाक जाय घर नितळ आसूंक जाय घरां आजू बाजू वातावरण नितळ आसूंक जाय खंय झाडां गवतांक सोमतोच हात पांय घालूंक जायना काळखांत हातांत लायट घेवन चलपाक जाय न्हिजताना चादर घेवन न्हिजता पयली तें फाफडून घेवपाक जाय कपडे फाफडून घालपाक जाय अडखळेच्या जाग्यार पळोवन वचूंक जाय खंयच्याय झाडां फुलां फळां काडटना पळोवन हात घालपाक जाय घरांत जे सामान नाका तें काडून उडोवपाक गरजेचे ना तर खूब कचाकच आसल्यार त्या जाग्यार जीव किडें साप येतात घरां कितेंय खावपाचें सामान आसल्यार तें बंद करून दवरपाक जाय जर खावपाचे उकतें उडयलें तर थंय हुंदीर येतात आनी हुंदरांक खावपाक साप येतात किडें साप येवंचे न्ही म्हण घरा आनी घरा भायर किटकनाशकांची फव्वारणी करून घेवपाक जाय चड करून पावसाळ्यांत नितळसाण राखूंक जाय पावसाळ्यांत सगळी कडेन उदक चिखोल जाता ताका लागून किडें जीव जंतूं जातात सदांच घर परिसर साफ दवरपाक जाय घरांतल्यान भायर सरतना चप्पल घावन वचपाक जाय हात पांय धुवून सदांच घरांत भितर सरूंक जाय